मेरे जानने के अनुसार पाँच राज्यों के नाम इस प्रकार हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तमिलनाडू एवं आंध प्रदेश